ہیلو آپ سویگی ہوٹیل سے بول رہے ہیں آپ یہ بتا سکتے ہیں آپ کے پاس کیا کیا ورائٹی ہے اور مجھے آج ڈنر آڈر کرنا تھا اور میں نے آپ کے ہوٹیل کے بارے میں لوگوں سے تعریف سنی ہے اور آپ کے یہاں گوبھی کی سبزی مٹر پنیر کی سبزی پالک پنیر کی سبزی بھی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اور جگہوں کے جو ہوٹیل ہوتے ہیں وہاں پہ جو کھانا ہوتا ہے بہت گندے طریقے سے بناتے ہیں اس لیے وہاں کا میں کھانا پسند نہیں کرتی اس لیے میں نے آپ کے یہاں کا چوز کیا ہے تو آپ مجھے مایوس نہ کریں میں آشا چاہتی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ آپ میرا آج کا ڈنر آڈر کریں اور میں نے مٹر پنیر کی سبزی چوز کی تھی اور باقی آپ خود دیکھ سکتے ہیں جو بھی ہے اور اچھا فریش کھانا میں نے آپ کے یہاں سنا ہے وہ بھی ہوتا ہے تو پلیز میرا آڈر بھیج دیجیے آپ یہ بتا دیجیے کہ آپ آپ کے یہاں سے کوئی ڈلیور بوائے آنے آئے گا یا پھر ہم یہاں سے خود آڈر کر لیں بس اتنا بتا دیجیے